फार्मींग करताना खूब अशे गजाली आसा जे लोकांक खबर आसना ओके लायक जे यूज आमी कॅमिकल्स फटिलायजर्स म्हुणू यो करता ते करता ते खूब हा डेंजरस आसता ते भुरग्यांच्या बीन तोंडांत लागूंक जायना पॅस्टिसायड्स ईन माय सो मॅनी हामफूल हें आसता ताजे कॅमिकल्स यूज केल्लीं आसता तें डेंजरीस आसता